मैंने गैस इस्टोव लिया था जिसका अनुभव मुझे बहुत ही नकारात्मक लगा इस गैस स्टोव की नली कटी हुई थी जिसमें से गैस लीक हो रही थी और इस गैस स्टोव के बटन भी ढीले थे जो बार बार निकले जा रहे हैं और इस बटन को लगाने में भी बहुत समस्या आ रही है गैस की बर्नर में भी कचरा फँसा हुआ है जो आग नहीं लगा पा रहा है जो जला नहीं पा रहा है गैस को तो यह गैस इस्टोव मुझे बहुत ही नकारात्मक लगा इससे मुझे बहुत ही नकारात्मक अनुभव हुआ मुझे बिल्कुल भी यह गैस इस्टोव पसंद नहीं आया इसमें नली भी नहीं लग पा रही है और गैस लीक हुए जा रही है